हेलौ ए मानासाव बेरायनाया दा बायदिआव थांजाया दैज्लां समावहाय माने जिब जुनारखौबो नुवा दैलांफ्राव हाग्रा जायो ओंखायनो नुवा ओंखायनो मेसें गोजां बोथोराव फै बेरायनोबा ओमफ्राय गोजां बोथोरावबा माने हाग्राफ्राबो थाया ओंखायनो माने जुनारफ्राबो खाथि खाथियावनो बे गोरलै गोरलै गांसो रज'नाय थानायखौ जानो फैयो ओमफ्राय आखायनो गोजां बोथोराव फैब्ला मोजां आरो बेरायनोहाय आमफ्राय बिदिनो फैदो गोजां बोथोराव बेरायनो आमफ्राय माबाना ओरैनो जिपसिफोरजों बेराय जागोन नुजोबगोन आरो गासैखौबो औ औ औ औ मेसें बोथोरावबा गासैखौबो नुगोन आरो जुनारफोरखौहाय हाग्राया लांदां जाबाय नालाय हाग्राया लांदां जानायखाय बेफोरखौ गासैखौबो नुगोन आरो जीपसिजों बेरायगोन बेरायनो हागोन हागोन हानानै गासैबो हाग्रा सिं सिं बेरायहैनो हागोन आरो दैलांबावबा बेराय जाया दैलांआवहाय दैलांआव बेराय जाया माने नुवा आरो ओरैनो दै लोमनाय मानाय बिदिजों हाग्रायाबो बारा जायो आरो दैलां समावहाय मेसेंआवनो मेसेंआव बेराय फैब्ला मोजां जायो आरो जांनियावथ' माबायाव जिपसि दंखायो जीपसिजोंनो बेरायहैनो हागोन आरो आरामसे होमब्ला गासैखौबो मेसेंआव फैब्ला नुजोबगोन आरो सिं सिं हाग्रा सिङावबाबो हाबनो हागोन आरो बे समावबा औ नुजोबगोन बिदिनो मैदेर नुगोन बिदिनो नुजोबगोन आरो जिब जुनारफोरखौ मेसेंआवब्ला खाथि खाथियाव फैयो होमबा बिदिनो गांसो गोरलै गोरलै बे समाव रज' सिगोन ना औ दे होमबा औ दे